असांजे शहर जी हिकु ॿ बाजारूं आहिनि जेके इलाही भीड़ भाड़ वारियूं थींदियूं आहिनि और जिते बाइक खणी वञण यां कोई बि गाॾी खणी वञणु आसान न रहंदो आहे और हुते वञण जे लाइ इलाही समझदारी सां गाॾी हलाइणी पवंदी आहे इलाही पेशंस रखी करे थोरो सो धीरज धरे करे हुते गाॾी हलाइणी पवंदी आहे अहिड़ी मार्केटूं में मां इलाही बार वई आहियां गा पंहिंजी गाॾी खणी बाइक खणी करे और धीरे धीरे आराम सां हुतऊं मां निकिरी करे आई आहियां अहिड़ी जॻहियूं ते हड़बड़ाहट सां कमु न थींदो आहे इलाही आराम सां धीरज धरे करे माण्हू अगरि चाहे त बाइक सां बि घुमी करे अची सघे थो